پندرہ سو ننانوے ایک لاکھ پانچ ہزار نو سو ننانوے دو لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو نوے سات لاکھ چھپّن ہزار پانچ سو پینتالیس نو لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو اٹھاسی